ديكھیے اردو زبان كا ايسا ہے نا کہ ايک مجموعہ ہے پورى زبان يہ کوئی خود ميں تو ايک زبان ہے نہيں نہ ہى كسى علاقے كى زبان ہے يہ تو لوگوں كى زبان ہے لوگ آئے ہندوستان ميں اس ايريے ميں بر صغير ميں ہند ميں اور يہاں آ كے ان لوگوں نے جس زبان كو بولا سن سولہ سو سترہ سو مغل كے ٹائم پہ اكثر ديكھا جائے تو وہ زبان اردو كہلائى گئى اچھا اس ميں كيا تأثرات ہیں سنسكرت اور انگريزى كے وہ يہ كہ اس كے اندر آپ اردو ميں ديكھيں گے کہ اردو كے اندر عربى كے بھى كافى لفظ ہيں سنسكرت كے بھى كافى لفظ ہيں اور انگلش كے بھى آپ كو كچھ نہ کچھ لفظ مل جائيں گے يا تو كہيں نہ كہيں کہیے كہ انگلش كے كچھ نہ کچھ تأثر مل ہى جائے گا آپ كو تو اس طريقے سے اردو كے اندر آپ كو سنسكرت اور انگريزى كے تأثرات ملتے ہيں اور كيا نام جو ہے يہ متأثر كيسے ہوئى ہے متأثر بھى اسى طريقے سے ہوئى ہے اب مان ليجئے كوئى انسان باہر سے آيا ہے ہندوستان اب وہ فارسى زبان بول رہا ہے وہ اس كى اصل زبان كوئى ايران كا آدمى آئے اس كى زبان فارسى ہے تو وہ ہندوستان آتے آتے اس كى زبان تھوڑى مختلف ہوئى تو وہ اردو بن گئى اچھا يہاں كے لوگوں سے رہائشى لوگوں سے مقامى لوگوں جہاں زيادہ تر ہندو ہوا كرتے تھے تو ان كى زبان سنسكرت ہوتى تھى تو اسى طريقے سے ايک نئى زبان وجود ميں آئى جسے ہم نے كہا اردو جس كے اندر عربى فارسى اور سنسكرت زبان كے لفظ موجود ہيں تو اس طريقے سے يہ متأثر ہوئى ہے